सोनभद्र ज़िले में ऐसे कई सा रे मुख्य धार्मिक स्थल एवं प्राचीन इमारतें हैं जिन्हें बाहर से तक लोग देखने के लिए आते हैं बहुत सारे पर्यटक हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों को देखने आते हैं जैसे मैं मुख्य आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँ तो हमा रे यहाँ का ज्वालामुखी माता का मंदिर जो कि एक शक्तिपीठ धाम है जो कि पूरे ही उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसग अढ़ आस पास के सभी राज्यों में फैला हुआ है ये सभी राज्यों से लोग आ कर के हर सा ल यहाँ पर माता रानी का पूजा दर्शन एवं सेवा करते हैं और मनोवांछित फल पा कर के यहाँ से चले जाते हैं जिसकी वजह से यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है अगर से नवरात्रि के महीनों में बात की जाए तो नवरात्रि के दिनों में इन मंदिरों में प्रतिदिन एक लाख से भी ज़्या दा श्रद्धालु आ कर के अपनी मनोकामना पूर्ति की इच्छा माता रानी के सामने प्रगट करते हैं और हम अगरचे अपने यहाँ सोनभद्र ज़िले के दुसरे पर्यटक स्थल के बारे में बता ना चाहें तो हमारे यहाँ का यह एक अघोरी क़िला के नाम से एक बहुत ही प्राचीन क़िला मौजूद है यह कि लगभग आठवीं शताब्दी में बनाया गया था जिसे राजा भानु प्रताप सिंह ने अपने लिए बनवाया था यह क़िला आज खंडर के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है क्योंकि इस पर सरकार का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है परंतु तत्पर भी यह क़िला आज अपने ही असली रूप में अडिग खर खड़ा हुआ है यह किला को देखने के लिए बाहर से बहुत सारे पर्यटक हर साल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आया करते हैं अगरचे हम बात करें तो हमारे यहाँ के कई सारे लोग शाम के समय पर अपना समय व्यतित करने के लिए पास के ही एक डैम के पास जिसको हम लोग मुडवानी डैम के नाम से जानते हैं वहाँ पर जाया करते हैं यह डैम में शाम के समय का इतना अद्भुत दृश्य होता है कि उसे देख कर के बहुत ही अच्छा सभी को लगता है